हेल'

अ थिगानो दोंथोयो ओमफ्राय मामोन अ माबा हेफाजाबमोन अ अ अ मोजांनि बाथ्रा ओं औ दोंखायो अ अ अ अ अ फुलियाथ' फांसेयाव इदिनो मोजां साबसिन फुलिब्लालाय फिभटिफोर लायो आरो बाजि बिनो आरो गाहायावब्ला थामजि नैजि इनिबो मोनो इदि आरो लसाथ' जेनोब्ला नोङो मेडिसिन होनायनि सायाव जागोन आरो जुदि नोङो जेबो होआलासेनो गारना गारसोना दोनोब्ला मोजां जानाय नङाना बियो जेनो मेडिसिन बाहायनांगोन बा टाइम बाय टाइम बिखो साफा खालामनांगोन बेफोरबायदि आरो ओरैनोथ' बिखौ जानुवारिफोरनिफ्रायनो गायो जानुवारि फेब्रुवारि बे टाइमनिफ्रायनो गायनाय जायो आरो बे साहा फुलिखौ अ अ औ दोङो नोंनो नांगौब्लालाय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरना होगोन नोङो बिनिफ्राय मोजाङै सोंहरनानै लानो हागोन

अ अ अ औ

अ अ जेबो नङा दे औ जागोन दे बिदिब्ला औ दे